हम फोनपर ऑडर करने रहिए दालि भात रोटी चारिगो आओर सब्जी आओर फोनपर आओर कि कहै छै पापड़ आओर करने रहिए तऽ आब हमरा दालि भात आओर नहि चाही हमरा चारिगो रोटी सिर्फ चाही